साढ़ा जेह्ड़ा भारत देश ऐ ओह् ध्यारें दा देश ऐ मतलब हरेक देश कोला सारें कोला ज्यादा ध्यार भारत च मनाए जंदे न इस देश च मचलब धर्म ते बड़े न सारे धर्म दे अपने अपने ध्यार न लेकिन साढ़ा जेह्ड़ा हिन्दू धर्म ऐ ओह्दे जेह्ड़े ध्यार न ओह् मतलब सारे धर्म दे लोक मनांदे न जि'यां के हिन्दू बी मनांदा मुस्लिम बी मनांदा सिक्ख बी मनांदा ते ईसाई बी मनांदा सारे धर्म दे लोक जेह्ड़े साढ़े हिन्दू धर्म दे ध्यार ओह् सारे मनांदे न जिं'यां इक ध्यार औंदा साढ़ा पैह्ले लोह्ड़ी लोह्ड़ी दा ध्यार जेह्ड़ा औंदा ओह् जनवरी च औंदा ऐ तेरां जनवरी गी लोह्ड़ी दा ध्यार मनादें आं अस इस ध्यार केह् होंदा के साढ़े मतलब जेह्ड़े हिन्दू धर्म दे लोक न ओह् सबेरे सबेरे न्हाई धोइयै उट्ठिये जेह्ड़े बच्चे बुच्चे होंदे ओह् इक मतलब उसी डोगरी च अस आखदे छज्जा छज्जा बनांदे ते उसी मतलब पूरा त्यार करदे फलूस बगैरा होर झंडियां शंडियां लाइयै पूरा त्यार करियै बिच इक भगवान दा फोटो लाइयै ते ओह् बनाइयै मतलब अपना ग्रां होई गेआ जां कन्ने दे ग्रां होंदे मतलब अग्गे पिच्छे आह्ले ग्रां सारे ओह् छज्जा लेइयै जंदे ते दो तिन गाने रक्खे दे होंदे उ'नें मतलब डोगरी दे गै ओह् गाइयै लोह्ड़ी दा ध्यार जेह्ड़े ऐ ओह् मनांदे न ओह् लोह्ड़ी मंगने गी जंदे न ते लोह्ड़ी मंगने गी ओह् जिस घर जंदे केईं लोक उ'नेंगी मूंगफली दिंदे केईं पैसे दिंदे मतलब एह् इक खुशी दा ध्यार ऐ इक एह् सारे मनांदे न ते ओह्दे बाद रातीं बेल्लै लोक जेह्ड़े ओह् अपने अपने घर लकड़ियां बगैरा किट्ठा करदे ते ओह् अग्ग जलाइयै ते ओह्दे बिच ओह् इक बनांदे डोगरी च उसी आखदे त्रिचौली त्रिचौली बनाइयै अर्घ दिंदे साढ़े मतलब केह् ऐ कि साढ़े जेह्ड़ा एह् ऐ पैह्ले शुरु करदे बड्डे भ्रा हुंदे उंदे घरा कोला शुरु करदे सारी जिन्नी बी फैमिली होंदी भ्रा आपें बिचें ताए चाचे दे सारे जने मतलब म्हल्ले दे म्हल्ला किट्ठा होंदा इक इक घर जंदा ओह् अर्घ दिंदा फ्ही ओह्दे बाद जेह्ड़् अर्घ देइयै प्रोग्राम हेंदा ओह् होंदा हर्ण चाढ़दे हर्ण केह् हेंदा मतलब बड़े बंदे होंदे किट्ठे ढोल आह्ने दा होंदा केंइयें दो ढोल होंदे आंह्दे दे ते केइयें इक होंदा आंह्दे दा ते दो जने हर्ण बने दे होंदे उ'नें मतलब उस स्हाबे दा कपड़े बगैरा पाए दे होंदे जां किं'यां ते हर्ण जेह्ड़ा ओह् नचदा ते लोक उनें गी पैहे बगैरा दिंदे फ्ही उ'ऐ कुतै अच्छे कम्म लाई ओड़दे मंदर बगैरा लाई ओड़दे फ्ही ओह्दे बाद ध्यार औंदा बैसाखी दा बैसाखी अप्रैल म्हीने औंदी फ्ही ओह्दे बाद औंदी होली होली जेह्ड़ा ध्यार ऐ ओह् कृष्ण भगवान दा ध्यार ऐ इसी साढ़े धर्म च बड़ा बड्डा मन्नेआ जंदा ऐ कन्नै इक होलिका दहन आखदे न जेह्ड़ा हिरणाकश्यप हा ओह् भगवान गी नेईं हा मनदा जेह्ड़ा ओह्दा मुड़ा हा प्रह्लाद जेह्ड़ा विष्णु भगवान गी बड़ा मनदा हा ते हिरणाकश्यप दी भैन ही जेह्ड़ी ते ओह्दा नां हा होलिका ते प्रह्लाद दी बुआ ही ओह् हिरणाकश्यप ने उसी आक्खेआ कि भला इसी गोदी च लै ते ओह् जलदी नेईं ही मतलब उसी अग्गी कन्नै कोई नुक्सान नेईं हा होंदा हिरणाकश्यप ने उसी आखेआ कि इस मुड़े गी गोदी च लै एह् भगवान गी मनदा ऐ मिगी नेईं मनदा ते उसी जलाई ओड़ जियां ओह् अग्गी च बैठदी ते प्रह्लाद विष्णु भगवान गी याद करदा ते विष्णु भगवान औंदे ते होलिका जली जंदी ते प्रह्लाद जेह्ड़ा ओह् बची जंदा उस्सै पर गै होलिका दहन होआ ते ओह्दे उप्परा गै साढ़ा होली ध्यार बनी गेआ फ्ही ओह्दे बाद बी आखदे कृष्ण भगवान बी जिसलै रास खेढदे हे फुल्लें दी होली खेलदे हे वृन्दावन बगैरा च ते उस बजह् कन्नै बी होली दा ध्यार बी बड़ा बड्डा मन्नेआ जंदा ऐ फ्ही औंदी साढ़ी रक्षा बन्धन औंदी उस दिन जेह्ड़ियां भैनां होंदियां ओह् अपने भ्रा दा लम्मी उम्र गल्ला उ'नेंगी रक्खड़ी ब'नादियां उ'नेंगी मतलब मिट्ठा खलांदियां जां किश बी ते रक्षा बन्धन ध्यार ऐ जेह्ड़ा एह् बी बड़ा म्हतव ऐ साढ़े धर्म बिच इस ध्यार गी होर धर्म दे लोक बी मनांदे लेकिन हिन्दू धर्म च बड़ा म्हत्तव ऐ फ्ही जि'यां रक्षा बन्धन ऐ उं'आं गै इक होर ध्यार औंदा टिक्का टिक्के दा ध्यार ओह् बी भैनां ते भ्रा दा ध्यार होंदा भैनां औंदियां ते अपने भ्रा गी टिक्का बगैरा लांदियां खाने शाने दा होंदा मतलब मिट्ठा किश बी होई गेआ ते टिक्का जेह्ड़ा ओह् बी बड़ा मनाया जंदा साढ़े ध्यारें च